मां मार्शल आट्स में ॿ साल अॻु नैशनल लेवल जी चैम्पियनशिप जीतियो हुयमि उहा ॾाढी हार्ड हुई ॿियों मां आई टी सैक्टर में चङा हैकेथोंस कया आहिनि साइबर सिक्योरिटी में चङा ई बग बाउंटी में वैब साइट्स में बग्स ॻोल्हियल आहिनि ऐं डेटा साइंस में बि पार्ट खंयल आहे मां ऐं फुटबॉल में बि चैम्पियनशिप में पाटिसिपेट कयल हुयमि चैस में स्टेट लेवल जीते आयो हुयमि उनमें मूंखे सभिनि खां वधीक आई टी में हैकेथोन में चैम्पियनशिप जीतण जो गर्व आहे ऐं ॿियों चैस चैम्पियनशिप जीतण में मूंखे ॾाढो वणियो हुयो